ہمارے یہاں موسم کے لحاظ سے آم وغیرہ ماشاء اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ بھی حیدرآباد کی سر زمین پہ رہتے ہیں جب آم کے موسم میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ حیدرآباد سے گھر آتے ہیں اور باغیچہ میں جا کے بیٹھتے ہیں آم وغیرہ کھاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور سب ساتھی جو بھی باہر ودیش میں رہتے ہیں وہ آم کے ہی سیزن میں اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور جب آم وغیرہ کی ہو جاتی ہے تو وہ آم وغیرہ کھاتے ہیں وہ گاچھی میں ہو یا پھر گاچھی میں بیٹھ کر آم وغیرہ کھاتے ہیں اور جب سب لوگ آ جاتے ہیں حیدرآباد سے تو جب ہم ایک ساتھ جب ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں جب باغیچہ میں بیٹھتے ہیں آم کے سیزنوں میں جب بیٹھتے ہیں ہمارے یہاں تو آم وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جب ہم لوگ یہاں بیٹھ جاتے ہیں تو سب لوگ سب ساتھی مل کے ہم لوگ ایک جنوں کے آم کھاتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں موسم کے لحاظ سے آم وغیرہ کے بہت زیادہ موسم میں کینوکہ ہم لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں اور حیدرآباد سے یہاں چل کر کے موسم میں آم کھانے کے لیے حیدرآباد سے چل کے ہم اپنے لوگ اپنے گاؤں آتے ہیں